हा मां तस्वीरु सोशल मीडिया ते पोस्ट कंदी आहियां मां इंस्टाग्राम ते विझंदी आहियां फेसबुक में बि रखंदी आहियां मूंखे तस्वीर कढणु ॾाढी वणंदियूं आहिनि मां ॾियारीअ ते घरु सजाईंदी आहियां त फ़ोटा कढी सोशल मीडिया ते रखंदी आहियां मुंहिंजे पुटु जो जनमु ॾींहुं हुजे त फ़ोटा कढी फेसबुक ते रखंदी आहियां ऐं असां किथे बि घुमणु वेंदा आहियूं त उन जा बि फ़ोटा कढी सोशल मीडिया ते विझंदी आहियां